اردو ہمارے ملک ہندوستان میں ایک لشکری زبان کے نام سے جانی جاتی ہے جوکہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی اچھی زبان ہے اردو زبان کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کو ایک صحیح طریقے سے اچھے لہجے سے بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے اردو زبان ایک لشکری زبان ہے اور اردو زبان ہم لوگوں نے گاؤں کے اندر ہم اپنے مدرسوں میں اپنے مدارس میں سیکھی ہے اپنے استاد محترم سے سیکھی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اردو کے اندر چھوٹے چھوٹے زبر زیر پیش اعراب کو دیکھتے ہوئے ان پر املائے مشق اور اردو بولنے کا جو لہجۂ طرز

سکھایا جاتا ہے انسان کے اندر اگر اردو بولنے کا اگر وہ انسان ہی نہیں جن کو بولنا آ جائے جس کو بولنا جبھی آئے گا جب وہ اردو جانتا ہو اردو جاننے والے لوگ اپنے تلفظ کو اپنے پروناؤنسئیشن کو اچھے طریقے سے تلفظ کے ساتھ ان کو بولتے ہیں جوکہ سننے میں اچھا لگتا ہے اور ایک پڑھے لکھے اچھے انسان کی یہ تعریف بھی بتاتا ہے اردو ہر دور میں ہر دور سے وہ چلتا ہی آ رہا ہے جوکہ لشکری زبان ہے اردو کا اردو کے بڑے بڑے ماہرین بڑے بڑے افسانہ نگار بڑے بڑے ہمارے مشرق شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب اردو کے اوپر بہت سارے شعر شعر لکھ چکے ہیں ہمارے غالب صاحب مرزا غالب صاحب جوکہ اردو کے ذریعے سارے لوگوں کا دل جیت چکے ہیں اردو ایک محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے کیوں نہ ہو اردو سے ہم لوگ کو محبت ہونی چاہیے اردو

ہمارے سوسائٹی کا ایک اہم رول حصہ ہے اور آنے والے جنریشن کو ہمیں یہ بتانا بھی ہے کہ اردو کو آگے لا کے آگے لے کر کیسے چلنا ہے ان فیوچر جوکہ بڑی بات ہے اردو آج کل کے دور میں لوگ بہت کم سیکھتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں کیوںکہ ہمہ جو پرانے زمانے کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ اردو میں ہی سارا کچھ اپنا حساب کتاب سامان بازار سے سامان لانا ہے تو اردو میں ہی لکھا کرتے تھے اور دیگر کاموں میں ہی اردو کا استعمال کیا کرتے تھے لیکن ان پرزینٹ بے اردو کو لوگ دھیرے دھیرے بھول چکے ہیں بھولتے ہی جا رہے ہیں جوکہ غلط بات ہے لیکن ہم لوگ کو اردو کو بڑھ چڑھ کر آگے لانا ہے اور بڑے پیمانے پر اس کو دکھانا ہے اور ان فیوچر ہمارے بچے ہمارے بھائی ہمارے چھوٹے بھائی اور ہماری چھوٹی بہنیں سب کو آگے لے کے چلنا ہے اور اردو کے اتہاس کو بتانا ہے کہ اردو کیا ہے کیا تھی کیا ہونی چاہیے اردو ہر دور میں لوگوں نے سیکھا ہے اور سکھایا بھی ہے انشاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اب چاہیے کہ اردو کو ان فیوچر کیسے لے کے جانا ہے اس پہ ہم لوگ کو غور و فکر کرنی چاہیے اور اس کو آگے لے کے جانا چاہیے